हा हेल' औ आङो आङो नै मा होनोमोनलाय एसे खामानि मावगासिनो दङ औ जोंहा फोबाय फोनाया एसे दब्लायसेसो फोबाय दैबो गैया नालाय बारा फोनो हायाखै

जोंहा थ बिदिनो एरैनो थ एगार' बिगा गायो आमफ्राय देग्लायहाय सासे आदैनिखौ लादेरबावदों पास बिगा बेखौ गायनोसै औ माइयाथ' बिदिनो जुगायाव दस पन्र' मन मोनो ओमफ्राय खोथियाखौ जोंहा जामफैनिफ्राय दै बोखोनानै एसे फोबाय दा फोबावनांगौ दङ नोंस्रालाय आछा आछा औ औ औ मा मा माइ गायो नोंस्रा मा मा माइ गायो

औ जोंहा रन्जितबो गायो ओमफ्राय ओमफ्राय दमासियाव जानो एसे माइब्रा जोसाबो गायो औमाइब्रा जोसा ओमफ्राय औ औ दमासिआव नांगौ जायो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय एखनबा एसे फुल फाख्रिबो गायो देग्लाय गायो ना गाया गायगोन नामा थाइ एसे औ फुल फाख्रिबो आव बारि हायाव जायो नालाय औ मोजां बिदिनो गरम दा दा बुंसै खामथाबजोबखायो सान्दुं होनबाथाय आंखारनो हाखाया हुदाबो गैलानालाय आरो बिनि सायाव गरमबो औथोसिगोन थोआबानो उफाय गैया दे दे दे उम दे